जी जी नमस्कार जी जी हुँ हुँ

देखिऔ सभसँ पहिले बात ई छै जे कि दरभङ्गा तरफ कनि मौसम कनि जादा बेटर छै आओर इम्हर जे छै से बारिशके अभी मौसम चलि रहल छै तब ई सर्दी खासी कॉमन बात छै कोनो बहुत जादा बड़ा बात नहि छै सर्दी खाॅंसी लेकिन नहि नहि घबराए वाला कोनो एहन तरहकेँ बात नहि छै लेकिन अभी जे छै ने अभी मतलब बहुत तरहकेँ मतलब बीमारी चललै हँ जे सर्दी खाॅंसीसँ ही होइ छै अदमीके तऽ अहाँ जे छै से अगर हमर सलाह मानबै तऽ अहाँ एकबेर हमरासँ चेकअप करवा लिअ आओर सभ आदमी ओहिसे कन्फर्म भए जायबै जे कोनो तरहकेँ शिकायत नहि यऽ अहॉँ सबमे और जी जी ई तऽ अहाँकेँ बहुत बढ़िऑं सोच छै जे अहाँ हमरासँ बात करलहुँ एहि विषयमे बहुत आदमी तऽ मतलब जनितो नहि छै ई सब बारेमे और इम्हर उम्हर जाकऽ किछु से किछु दवाइ सुइया लए कऽ खुद ही शरीरके नुकसान पहुँचा दै छै लेकिन अहाँ हमरा काल केलियै हँ तऽ हमरासँ जे भी प्रयास हेतै सम्भव प्रयास ओ हम अहाँकेँ लिए करब और देखिऔ हम तऽ क्लीनिक से दूर जाय नहि सकै छियै ठीक छै ने तऽ अहाँकेँ हमर ही एड्रेस पर आबऽ पड़त एतऽ जे छै अहाँकेँ जे भी तरहकेँ दिक्कत छै अहाँकेँ अगर मास्क चाही या अगर अहाँकेँ चेकअप करवेनाइ यऽ या अहाँकेँ कोनो भी तरहकेँ दिक्कत यऽ तऽ सुपौल हॉस्पिटल छै ने अगर अहाँकेँ नहि पता यऽ तऽ अहाँ कोनो भी ऑटो मे बैस रहबै आ हमरा हुनकासँ बात करा देबै तऽ हम हुनका बता देबै जे अहाँकेॅं कतऽ एनाइ यऽ और अहाँ सुपौल हॉस्पिटल के मेन गेट पर चलि आयब ओतऽ से जे छै से हम अहाँकेँ रिसीव कऽ लेब आओर अन्दर लए जाकऽ अहाँकेँ अच्छा डॉक्टर सँ सलाह भी दिआ देब कीयाकि एतऽ बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर भी बैसै छथि

हँ हँ जी जी

जी जी अहाँ काल्हि खना सुबह नओ बजे हमर क्लिनिक खुलतै ठीक छै ने नओ बजे के बाद अहाँ जब भी चाही आबि सकै छी अगर नओ बजे से पहिनो अहाँ एबै तऽ हमरा कोनो दिक्कत नहि छै ठीक छै ने अहाँ काल्हि खन आबु आबिकऽ कॉल करु ठीक छै धन्यवाद